भदोही में सब से सब से प्रसिद्ध जो है क़ालीन हैं यहाँ पर क़ालीन सब से अधिक मान्य हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर और जल जंगल अथवा छोटा छोटा है और यहाँ पर सब से ये ज़िला अपने आप में सब से आगे सब से अलग है और यहाँ के आस पास की स्वच्छता सब से अच्छी हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी अच्छी तरीक़े से मिल जाती है